नमस्ते बताइए क्या हुआ जॉब चाहिए आपको कहाँ कहाँ बताइए आइए फिर कहाँ से आना है इधर कहाँ से आना है आपको हाँ फिर आओ दर्शन नगर से आना है सुबह नौ बजे से शाम को नौ बजे रात तक क्या कह रही हैं क्या कह रहे हैं दस हज़ार हाँ टाइम से टाइम से आ पाएँगी आप देखिए सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक आना है मतलब रहना है आपको तो तभी हम आपको रख पाएँगे दस हज़ार देंगे बाद में धीरे धीरे अपना बढ़ेगा आप सीखने वाली हो ना हम सीखने वाले को दस ही हज़ार देते हैं आप चाहे जैसे आइए चाहे जितना आपका भाड़ा किराया लगे हमसे उससे नहीं मतलब है ठीक है हाँ तो आओ फिर जब देखेंगे आप जैसे मतलब अच्छा काम कर देंगी तो वही हिसाब से आपका सैलेरी भी बढ़ जाएगा हाँ तो मतलब आप आइए तो पहले करिए तो देखें तो हम आपका काम कैसा है देखें आप जैसे कर लेंगी अच्छा कर लेंगी तो इसी हिसाब से तो आपकी सैलेरी बढ़ेगी ठीक है नौ बजे से आइए नौ बजे से छह बजे तक रहिए यहाँ पे नमस्ते